हमारे यहाँ भोजन से सम्बंधित एक परंपरा है इसे अंधविश्वास तो नहीं कहेंगे परंपरा ये है कि हम जब भी सुबह का पहला चाय या खाना जो भी चीज़ पकाते हैं तो हम सबसे पहले उसे अग्नि देवता को अर्पित करते हैं हम अपने अग्नि देवता की पहले पूजा करते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं उसके बाद ही हम खाना बनाते हैं पहली रोटी जो हम बनाते हैं वो गाय माता की बनाते हैं और आख़िरी रोटी जो बनाते हैं वो हम कुत्ते की बनाते हैं हम खाना खाने से पहले रोटी जो पहली रोटी बनती है उसे गाय को खिलाते हैं उसके बाद ही हम लोग खाना खाते हैं आज भी हम इस परंपरा का पालन करते हैं और हमेशा पालन करते रहेंगे